हैल्लो नमस्ते बस ठीक तुस कु'न हांजी हांजी हांजी मैं मैटाडोर एसोसिएशन लीडर बोल्ला ना अच्छा तुस कुद्दरे दी गल्ल करा दे कुद्दरा आंदे तुस अच्छा अच्छा रियासी टू बक्कल नेईं ऐसा होई ते नि सकदा ऐ के ओवर प्राइसिंग करन लेकिन फ्ही वि अस पता करने दी कोशिश करगे के केह् चक्कर ऐ की एह् करा दे न स्हेई गल्ल ऐ ओह् ते स्हेई गल्ल ऐ ओ ते असें ओह् ते असें मतलब सैट कीत्ते दा ना सारें आस्तै कि इन्ना हारा प्राइस ऐ ओ एक्स्ट्रा गै नेईं सकदे तुंदे कोला बध्द लेई गै नि सकदे नेईं नेईं ओह्दा अस पूरा ध्यान रक्खगे ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ तुस साढ़े लोक ओ असें तुं'दा पूरा ख्याल रक्खना पौंदा अच्छा अच्छा नेईं तुस ज्यादा देने गै नि तुसें अगर कोई परतियै तुसें कोई कम्प्लेन आंदी ऐ जां तुंदे कन्नै ऐसा होंदा तुस वीडियो बनाइयै शेयर करी सकदे असें उस्सै टैम फोन करी सकदे साढ़ा फोन नंबर ऐ कान्नूएं बान्नूएं त्रानुएं नुन्जा पैंह्ठ ते एह्दे पर तुसें फोन करियै असें ई उस्सै टैम कम्प्लेन करी ओड़नी ते हां हां ते और बी और बी गल्लें दा ध्यान रक्खना केईं बारी ओवर लोडिंग करी ओड़दे जां कोई ओह् करी ओड़दे उस्सै बेल्लै असें कम्प्लेन करी ओड़नी हां नेईं नेईं तुसैं पूरा ध्यान रक्खना असें कम्प्लेन करी ओड़नी जिल्लै बी कोई ऐसी कोई तुसें कोई गल्ल नि ठीक ऐ ठीक ऐ माराज ठीक ऐ ठीक